ڈرائنگ ایک اچھی چیز ہے جو سب کو آتا ہے لیکن شروع شروع میں لوگ بہت سی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جیسے کہ ڈرائنگ میں جو بنانا ہے وہ بنا تو لیتے ہیں پر اس کا کلر میچ نہیں کر پاتے ہیں کہ اس میں کیا کلر دینا ہے کیا نہیں دینا ہے اس کا کلر میچ کرانا بھی ضروری ہوتا ہے ڈرائنگ جو ہے ہر ان لوگوں کو نہیں آ پاتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز اتنا آسانی سے نہیں کر پاتے ہیں لوگ اپنے آپ کو جو ہے بہت زیادہ کمزور محسوس کرنے لگتے ہیں ڈرائنگ ایک اچھی چیز ہے جو ہر طرح سے آنا چاہیے اس میں اسکیچ وغیرہ اچھے اچھے بننے چاہئے ڈرائنگ میں ہر طرح کا اسکیچ بن سکتا ہے اور اس میں کلر بھی دینا بہت ضروری ہوتا ہے تو ہر طرح کا کلر دینا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح بنائے اور کیسے اچھا لگے اسی لیے ہر کسی کو ڈرائنگ بنانا بھی اچھا لگتا ہے اور ہر کسی کو پسند ہوتا ہے کہ ہم یہ ڈرائنگ بنا سکتے ہیں اور بنا لیتے بھی ہیں